जीअं त मां सूरत में वीडियो शूटिंग जो कमु कंदो आहियां मुंहिंजो टेवीह सालनि जो एक्सपीरियंस आहे वीडियो शूटींग मेंं पर मूंखे ज़िंदगीअ सां जेके एक्सपैरिमैंट थिया आहिनि मतिलबु मां जेको तजुर्बो वरितो आहे ॾाढो खदा ख़राब में ख़राब तजुर्बो आहे असांजो वीडियो शूटींग जो छो त कस्टमर खे हर शइ खपंदी आहे असां हुनखे हर शइ ॾियण लाइ तयारु हूंदा आहियूं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कस्टमर वीडियो खणी छॾिंदो आहे स्टाटिंग में असां सां शादी पूरी थींदी आहे फ़ोटो खणी वठिंदो आहे हुन मां सिर्फ़ हो पंजाहु टका असांजे तंहिं महिल पेमैंट कंदो आहे पर जंहिं महिल असां हुन खां फ़ोटो वग़ैरह स्लैक्ट करणु लाइ चवंदा आहियूं वीडियो ठाहे ॾेई छॾिंदा आहियूं हो हुन वटि पोहची वेंदो आहे ओरिजिनल फ़ोटो पहिरियों खणी वेंदा आहिनि तंहिंखा पोइ असांखे फ़ोटो सलैक्शन जे लाइ सालु ॿ सालु टे टे सालु ताईं असांखे रुलाईंदा आहिनि त हाणे असां हिन धंधे मां तंग थी विया आहियूं मां ई न जाम माण्हू तंग थी विया आहिनि हाला की मां त सम्झो हाणे हिन टाइम खाधे पीते जो मां सोचे रहियो आहे हो कुझु होटल खोलींदुमि छो त हुनमें असांखे जेको बि असां पंहिंजी महिनतु कयूं था हाणे वीडियो शूटींग में असां सम्झो सुबुह जो वेंदा हुआसीं नव बजे ॾहें बजे जीअं तांखे ख़बरु आहे ॾिख वग़ैरह थींदी आहे बारात निकिरिंदी आहे या वैडिग थींदी आहे सेम ॾे रिसैप्शन थींदी आहे त असां सभु सुबुह जो नवे ॾहें खां वेंदा आहे से त कंटिनियूं असां उते महिनतु करे करे असां राति जा ॿ ॿ टी टी बजे अगरि कोई फंक्शन ॿाहिरि हुजे सिटीअ खां ॿाहिरि हुजे त ॿ ॿ कलाक जो ड्राइव करे कलाक जो ड्राइव करे परे वेंदासि असां सां घरु अचण में अढाई टे चारि बि थी वेंदा आहिनि त असां हेॾी महिनतु करण खां पोइ अगरि असांखे असांजा पैसा न मिलनि कस्टमर असांखे स्लैक्शन न करे ऐं असांजो पूरो पेमैंट न मिले त अहिड़े कमु करण जो असांखे कोई मतिलबु न आहे हिन करे मां मूवीअ जो धंधो छॾे करे नाश्ते जो सोचे रहियो आहे जंहिंमें असांखे कस्टमर खे सुठे नमूने असां असांखे मूंखे नॉलैज बि आहे नाश्ते वग़ैरह में हर शइ मां पाण पंहिंजे बलबूते ते ठाहे सघंदो आहे अहिड़ी उमेद ऐं नाश्ते जे कमु में रोकड़ो ॾिनो रोकड़ो वरितो बाज़ारि में बि रोकड़ा ॾेई करे ग्राहक खां असांखे रोकड़ा पैदा वठणा आहिनि इन जे हिसाब सां मां इहो सोचियो आ कि भई नाश्ते जो बैस्ट में बैस्ट कमु आहे अगरि क्वालिटी सुठी हूंदी कस्टमर खे सूठे नमूने काई बि शइ ठाहे ॾींदा से हुनखे वणंदी त पाण खे ॿ पैसा फ़ाइदो ई आहे ॾीहो ॾींहुं कस्टमर असांजो वधंदो वेंदो क्वालिटी खाईंदो त ॿियनि खे बि ॿुधाईंदो कि भई फलाणे माण्हूअ जी क्वालिटी सही आहे हिन वटि माण्हू नाश्ते करे या कंहिंखे ॿुधाईंदो तो उहो ॿ ग्राहक ॿिया मोकिलींदो वरी उहों ॿे कंहिंखे ॿुधाईंदो अहिड़े नमूने मतिलबु में कीअं हाणे मूंखे हिनमें ई इच्छा आहे मां नाश्ते जो हाणे होटल खोलिंदुमि कोई न कोई